जोंनि ओनसोलाव गोबां रंजाथाय फोरबो फालिथाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो नुनो मोनबोदों जेरैहाय बैसागो रंजाथाय फालिनाय मागो दमासि रंजाथाय फालिनाय फुजा फोरबो फालिनाय से काति माइनाव फोरबो फालिनाय बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव जोङो नुनो मोनो बैसागो होनोब्लाथाय सैत दाननि जोबथा संक्रान्तिनिफ्राय जागायनानै जोङो बैसागोनि स्नि खालारहालागि बेखौ फालिनाय जायो थिक बिदिनो दमासि सैत माघोनि जोबथा दमासि दिना मोसौनि बिहुखौ जोङो फालिनाय नुनो मोनो मोसौखौ न'नि गलियाव बायदिसिना फाक्रा सिख्रा गाब गानानै बिसोरखौ दैमायाव लाव फान्थाव सारनानै जोङो थुखैनानै मोनाबिलि समाव बिसोर थाग्रा गलियाव गोदान फागा होनानै बाउनानै बिसोरखौ फालिनाय जायो बै दिनखौ जोङो मोसौ बिहु हिसाबै फालिनाय जायो आरो बेनि अखानायै से खालार खालि रायजोनि बाथौसालियाव एबा रायजोनि आफादसालिफोराव बिदिनो बाथौ फोरबो फालिनानै बेयाव रंजा बाजा उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होनानै गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर होनानै अनसायनानै बिब्दिनो बायदिसिना मोसानाय रंजानाय बिब्दि जोङो नुनो मोनो आरो बै बैसागोआव जोङो मोनसे बर'फोरा मोनसे हुदा दङ गोजाम बोसोर बैसागुखौ बिदाय होनायनि मुङै जोङो गोखा जायखौ जोङो बायदिसिना गोखा जानानै गोदान बोसोरखौ जोङो बिदाय होयो बिब्दिनो आरो गावनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ फोरमायनानै बायदिसिना सल' खननानै मोसानाय मुसुरनाय बिब्दि जोङो बैसागो फालिनाय जोङो नुनो मोनो आथिखालाव खायफा खायफा जायगाफोराव जौसाङावबो बिहु फालिनाय एबा बैसागो फालिनाय जोङो नुनो मोनो थिक बिदिनो मागो फोरबो जोङो खुंनाय नुनो मोनो जोंनि बोसोराव आबादारिफोरा आबाद मावनानै गायनाय फुनाय बेबादि मावनानै बै आबादफोरा रायोबाथाय एबा मोनोब्लाथाय माइ फोथारनि माइफोरा मोननायनि उनाव बेफोरखौ न'आव लाबोयो आरो बिब्दिनो माइफोरखौ लाबोनानै नानानै मारा नानानै बाख्रियाव जमा दोनखांनायनि उनाव आबादारिफोरा बोसोरसे मानि गोबां कस्त' खालामनानै गावनि आबाद फसलफोरखौ मोनखांनायनि थाखाय रंजा खुसियै रंजानायनि मुङाव दमासि बेफोर मागोफोरबोफोरखौ जोङो फालियो आरो बे मागो दमासियाव बायदिसिना फिथा सौराय जानानै बेखौ फालियो आरो गावनि गावबा गावनि लोगो आलासि बायदिसिना लिंनानै मागो फोरबोआव बिदिनो फिथा सौराय बायदिसिना रोखोमनि फिथा जाहोनानै बे मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोङो नुनो मोनो से काति माइनाव फोरबो फालिनाय जोंनि आबादारिफोरनि माइ फोथाराव जाहाथे एम्फौ एनलाफोरा बे माइफोरखौ गाज्रि खालामा बेनि थाखायनो से कातिनि दिना जोङो आबादाथिलियाव आबाद फोथाराव गासा सावनानै एबा जेवारि बाथि सावनानै जोङो इसोरनिसिम आरज गाबो जाहाथे जोंनि आबादारिफोरनि माइ आबादाफोरा गाज्रि जाया बै दिनावबो जोङो साखोन सिखोन गोथारै दुगैस्रां लोबस्रां जानानै आबाद फोथाराव थांनानै जोङो आलारि बाथि फोजोंनानै फैयो आरो न'नि जा बाथौसालि बै बाथौसालियाव आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो इसोरखौ जोंनि आबादफोरखौ जाहाथे गाज्रि खालामा बेखौ आरज गाबो बेनि उनाव बर'फोरनि गेजेराव जोङो आरोबाव नुनो मोनो जा बैसागो बैसागो बायखांनायनि उनाव जोङो मोनसे खेराइ फोरबो जायो बैसागोआव बायदिसिना जादेर लोंदेर दांदेर बेफोरबायदि जानायनि थाखाय गोथार खालामनो थाखाय जोङो बैसागो बायखांनानै जागा संसारि फोरबो होननाय मोनसे बर'नि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो दङ बे संसारि फोरबोखौबो जोङो फालिनाय जायो बेहाय जोङो गिबि गिबियै बायदिसिना फिथाइ सामथाय थाइजौ खान्थाल बिदिनो गोखै गोखा बायदिसिना फिथाइ सामथायफोरखौ इसोरनि नामाव बाउनानै जाहाथे ओनसोलनि मानसिफोरनि दुखु दाहा कस्त'खौ जाहाथे गैया खालामो बेबादि इसोरनि खाथियाव जोङो आरज गाबो जाहाथे सुबुं माहारिनि जिउफोरा जेबो खैफोद आफोदाव गोलैयाबालासिनो जोङो आलो गोजोनै जिउ खुंलांनो हायो बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव जोङो आरज गाबो बेबायदि संसारि फुजा बे फोरबो फालिनाया गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो गुबुन गुबुन नुनो मोनो बेबायदि गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन नेम खान्थि बिब्दि संसारि फोरबोफोरखौ जोङो फालिनाय नुनो मोनो आरो बेयाव जोङो जोंनि ओनसोलाव से कातियावनो आरो बाथौसालियाव खेराइ माइनाव फोरबो फालिनाय जोङो नुनो मोनो बिमा माइनावखौ आरज गाबनानै बा जोंनि सुबुं माहारिनि गोनांथार जाग्रा मुवा हिसाबै जोंनि जाग्रा आदार माइ माइरं बेफोरखौ जाहाथे न'खरफोराव रोम रोमै मोजांहै थानो मोननाय बायदियै बा बेफोरखौ मानसिफोरा आबाद मावनानै मोजाङै जाहाथे जोङो आबादखौ मोननो हायो बेनि थाखाय जोंहा से कातियाव मा खालामनाय जायो दा माइनाव फोरबो खुंनाय जायो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि ओनसोलनि जायगा जायगाफोराव बेखौ गुबुनारि आर्य सोदोबै लोखि फुजा होननानैबो गुबुन रावआरि मानसिफोरा बेखौ माइनावखौनो लोखि मुं होनना गाबज्रिनानै बेखौ लोखि फुजा जोङो फालिनाय नुनो मोनो बिब्दि जोंनि ओनसोलाव बिब्दि बायदिसिना फोरबो फालिथाय रंजानाय बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव जोङो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो खायफा खायफा उन्दै उन्दै गथ'फोरा रंजानानै गेलेनाय बे बिब्दि गेलेग्रा फोरबो जोङो नुनो मोनो बेनि गेजेराव बल गेलेनायबो जोङो नुनो मोनो आरो भली गेलेनाय आरो बिब्दिनो बायदिसिना गेलेनाय बेसादफोरखौ जोंनि ओनसोलाव जोङो नुनो मोनो आथिखालाव नाथाय जोंनि गेजेराव गिला गेलेनाय हाउमालि गेलेनाय बेफोरबायदि थाखुमालायनाय गेलेनाय बायदिसिना उन्दैफोरनि गेलेनाय बेफोरखौ जोङो आथिखालाव एसे खम जालांनाय जोङो नुनो मोनो गोदो बेफोरबायदि बर'नि गेजेराव बायदिसिना गेलेनाय जोङो नुनो मोनोमोन आथिखालाव नाथाय दा एसे एसे बेफोर गेलेनायफोरखौ जोङो खम जालांनाय बायदि नुनो मोन्दों दा बिब्दिनो जोंनि ओनसोलाव रंजानाय फोरबो होनोब्लाथाय आरोबाव रंजाथाय फोरबोल' नंला गोबां बिब्दिनो ज' ज'हाय रायजोनि समाजनि बायदिसिना जेंना जेंगोनाखौ गैया खालामनो थाखाय बोस्रांनो थाखाय समाजखौ गोजोनै आब्रुथियै जिउ खुंनायनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव बायदिसिना आफादफोरबो जोङो दानानै लानाय नुनो मोनो जेरै बर' थुनलाइ आफाद बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेफोरबायदि आफादफोरा जोंनि बर' थुनलाइ आफादा बर'नि राव थुनलाइ हारिमु बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बुहुमनि गेजेराव मोनसे गेरेमसा हारि महरै गायसननो थाखाय गोबां हाबा मावबोदों खन्थाइ लिरनाय रायथाय सुंद' सल' बायदिसिना बिब्दि लिरनायनि गेजेरजों जोंनि बर'नि जा थुनलाइ बै थुनलाइफोरखौ जोङो बा थुनलाइनि बाख्रि बै थुनलाइनि बाख्रिखौ गोग्गोम खालामनो थाखाय गोबां थुनलाइ सिबियारिफोरा थुनलाइ सोरजिनाय जोङो नुनो मोन्दों बर' थुनलाइ आफादा जिगुजौ बाजिनै मायथाइनि जिद' नबेम्बरनिफ्राय गायसन जानानै बा जोनोम मोननानै दिनैसिम बर' हारिनि बायदिसिना खामानि मावबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिब्दिनो जायगा लानानै जायगा जोङो बोसोरफ्रोमबो जिद' नबेम्बरखौ बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान हिसाबै फालिबोबाय थानाय नुनो मोनो मोसानाय मुसुरनायनि गेजेरजों बायदिसिना ओंथिगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरनि जा गेना समाजखान्थि बेफोरखौ फोजोबनो थाखाय बा थुनलाइ आफादफोरखौ नाजाबोबाय थानाय जोङो नुनो मोनो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादफोराबो बिब्दिनो फरायसाफोरनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय जोनोम जानायनिफ्राय बायदिसिना खामानि मावबोदों आरो ओनसोलनि समाजनि बायदिसिना गाज्रि हुदाफोरखौ समाजनि बेरेखा हाबा जायखौ समाजा गाज्रि होननानै बुंनाय जायो बेफोरबायदि समाज बेरेखा हाबाफोरखौ फोसाबनो थाखायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरा नाजाबोबाय थादों आरो बिब्दि नाजाबोबाय थानायनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलनि समाज फरायसाफोरनि फरायनाय बेफोरखौ जोङो जौगानाय जोङो नुनो मोन्दों आरो ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दों बेफोरबायदि गैयाबाथाय जोंनि समाजाव बायदिसिना गुलुं गुजुं दावराव दावसि बेफोरो जाबाय थागोमोन नाथाय बेफोरबायदि आफादफोर थानानै बा सम सम गाज्रि हुदाफोरखौ होबथाबोबाय थानायनि थाखाय समाजनि बे गाज्रि हाबा हुखा मावनायफोरखौ नोजोर होबोबाय थानायनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव जोङो गोजोन थासारिखौ जोङो मोननो हादों दा बेफोरबायदि आफादफोरा बेबायदि समाजनि बायदिसिना खामानि मावनायफोरखौ जोङो नुबाय थानो मोनदों